मुजफ्फरपुरमे जइसे कि जब बारिशके टाइम रहैत छै तऽ मतलब कि बारिश नहि होइत छै जल्दी जब मतलब कि जाहि टाइममे बारिश होइके रहैत छै ओहि टाइममे नहि होइत छै जइसे कि खेतीबाड़ी होइत छै धानेके खेती करैत छै ओहि टाइममे मतलब बारिशके थोड़ा जादा अथि रहैत छै तऽ मतलब कि मतलब जाहि टाइम से मतलब जहाँ मतलब कि गाछी इस एरियामे जइसे कि पेड़ पौधा हो गेलै आजकल पेड़ पौधा बहुत कटाइ होइत छै ई सभके कारण एहि से मतलब कि बारिश ओरिश कम होइत छै पहिलेके पहिले थोड़ा टाइम टाइम पर हो जाइत रहलै लेकिन अबके टाइममे नहि होइत छै इतना बारिश ओरिश आओर जब मतलब किसी जरूरतके टाइम रहैत छै तब ने होइत छै